सर में इक टैक्सी चाहिदी ही सर टुरिस्ट एह् जेह्ड़ियां छुट्टियां पेदियां ते घूमने आस्तै असें अपना जेह्ड़ा फेमस जगह जम्मू दी जेह्ड़ी असें पत्नीटाप जाना उत्थें उप्पर नत्थाटाप जाना होर अपने कश्मीर जाना अपने आहो असें चाहिदी कोई पंदरां ठारां दिनें आस्तै आहो ना जी ड्राईवर बी चाहिदा कन्नै केह् मतलब प्राईज़ श्राइज केह् ऐ टैक्सियै दा पैसेंजर दा अच्छा सत्तर ज्हार एह् कोई जादै गै मैंह्गा तां निं होई गेआ

छड़े कोई टैम्पू शैम्पू अच्छा कोई टैम्पू शैम्पू दा केह् प्राइज़ चलै दा तां मतलब कि बंदे साढ़े कन्नै थोह्ड़े कोई जादा न कोई पंदरां बंदे न अच्छा अच्छा बारां ज्हार होई गेआ तां कोई अज्जकल केह् दिन दिन बधै दा अच्छा तेल मैंह्गा होई गेदा ते कि'न्ने रपेऽ लीटर होई गेदा भला अच्छा कोई चक्कर नी सर फिर में लेई जन्नां थुआढ़े शा कल

अच्छा अच्छा कोई चक्कर निं सर पक्का सनाएओ फिर ठीक ऐ सर ठीक ओके सर